कांय गोड खाणांची नामां नेवऱ्यो लाडू बर्फी मणगणें खीर पातोळ्यो सोजी सोयेचीं कापां नाचण्याचें सत्व तवसळी धोणस मुगाची उसळ मुगाचें कण्ण बिबिंका शेवयो गाजराची खीर गुलाब जामून रसगुल्ले जिलेबी पेढे साखरभात